हे यौ हम उषाके पंखा लएने छलहुँ ओ पंखा बहुत बिजली बिल दै छै बेसी बेसी दिनो नहि भेलै दू से तीन महीना भेलै हम पंखा चलेलियै हँ अब पंखा वएह खराब भए गेलै नहि हवा दै छै नहि बिजली बिल बहुत लए रहल छै ओ पंखा आब हम खोलिकऽ हटा देब ई पंखा से हमरा कोनो फायदा नहि यऽ हम जाइ छी एहिसँ बढ़िऑं कोनो कम्पनीके पंखा लेब